अनुलोन बिलोन म्हणजे आपूण जर योगा जर केलो जाल्यार आपल्या शरिराक जितलें ब्लड आसा तें सर्कुलेशन जाता जो स्वासोस्वास घेवपाक आपणाक त्रास जाता ते वेवस्थीत आपूण करूं शकता स्वासोस्वास घेवूं शकता परत तुजी तकली दुखी घुडगे दुखी हात दुखी परत हे आमची शरीर दुखी हे आमचें खरें स्ट्रोंग रावता एकदम स्ट्रोंग रावता आनी जी योगा आमी करता ताचो खरो आमकां फायदो आसा म्हणजे कशें आमी सकाळचे उठल्यावर फ्रॅश एकदम फ्रॅश आपले शरिरय फ्रेश आपले मायंड फ्रेश रावता खरेंच इतलें बरें रावता काय तर खंय असो वयतलो जरी आपणाक कमजोर म्हणजे एकदम थकवा जरी येयलो तरी आपूण ती थकवा तो योगा आपली थकवा नाहीसो करता म्हणजे ना असो करता आपणाक थकवा ही नाच अशी दिसता खरीच इतलें बरें दिसता